हेलो मैंने गाड़ी बुक की थी कल अभी तक नहीं आई है क्या बात है हमको तो एग्जाम देने जाना था सात बजे का टाइम था अब तो आठ साढ़े आठ बज रहा है इतने इसमें तो मेरा एग्जाम छूट भी जायेगा आप आप क्यों नही टाइम से आए और आप बोले बताए बोले जब मै टाइम से आऊँगा अभी तक नहीं आया क्या हुआ आपका इतना लेट करेंगे तो मेरा एग्जाम छुट जायेगा हम मेरा भविष्य ख़राब न हो जायेगा हम अब क्या करेंगे बताइए बात इ बात था तो बोलते बताते अभी जे ह हम इतना देर में नहीं आ पायेंगे आप दूसरा दूसरा बुक कर लीजिए दूसरे से चाहे कोई और सवारी कर लीजिए उससे चले जाइये हमको इंतजार नहीं किजिए तो हम उतना इंतजार आपको नहीं करते न है हम उस टाइम से रोड पर आपको इंतजार करते है आप आइयेगा लेके हम टम से जायेंगे आप कह रहे है दस मिनट में आ रहे है दस मिनट में आ रहे हैं हैं बताइए फिर रास्ता में जाने में ट्रैफिक भी फिर पकड़ा जायेगा उसमे भी जाम रहेगा तो हम क्या करेंगे क्या चीज से जायेंगे अब तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया आप बहुत ही धोखा दे दिए ये तो धोखा देने वाला बात हो गया आप तो टाइम से नही बोलिए नही पता इतना लेट हो गया बताइए इसलिए सिस्टम हम कल किये थे बुक किये थे उसी टाइम आप बताते जे नहीं हम नहीं आ पाएँगे आप दूसरा बुक कर लीजिए दूसरे को कहिए चाहे दूसरा गाड़ी से चले जाएं सुबह भी कहते तो हम सुबह भी फ़ोन किये थे उस टाइम भी आप कहते तो उस टाइम भी आप नहीं कहे नहीं बताए तो हमको इतनी देर न लेट हो गया अब आठ से नौ नौ से दस बज रहा हम कब जायेंगे कितने बजे जायेंगे बोलिए मुझे छूट गया ये आप क्या क्या कर दिए बोलते हम कल ही हम कल ही आपको बुक किया आप बोले हम बताये थे इतने बजे से इतने बजे तक हमको जाना है वहाँ से रिसिव कर लीजिए आप बोले हो जायेगा टाइम से पहले आ जायेंगे और आपको रिसिव भी कर लेंगे लेकिन आप नहीं ये नहीं टाइम दिए नहीं रिसिव किये तो अब हम क्या करें हम दोबारा अभी कॉल्लिंग किये आपको तो आप बोलते ना जहाँ अभी नहीं होगा कॉल्लिंग तो उभी नहीं आप बोले हैं अभी कॉल्लिंग नहीं होगा या हम नहीं जा पाएँगे उस टाइम में भी आप नहीं बताये आप बोले रुक जाइए इंतज़ार कीजिए हम बस पहुँच रहे है हम थोड़ा ट्रैफिक में फंसे हुए सो बात बोले थे उस टाइम से आप ट्रैफिके में है हूँ जी

जी हम तो बार बार आपको फ़ोन करते है उस टाइम से आप रिसिव भी नहीं किए आप टाइम से रिसिव करते तब ना आप रिसिव भी नहीं किये नहीं टायमिंग बताये हाँ इतना टाइम तक आयेंगे क्या होगा वो भी नहीं बोले चाहे आप बोलते जो हम नहीं जा पाएँगे हमको मज़बूरी हो गया है जरुरी काम हो गया है इसलिए आप दूसरे देखिए दूसरे से जाएं दूसरे गाड़ी से जाएं हम कैसे जाएं जी जी हमको तो जरूरी से जरूरी जाना जरूरी से जाना था बाहर हम फ़ोन किये आपको तब न टाइम से हम फ़ोन किये थे तब हमको टाइम से फोन किये थे इतना लम्बा टाइम हो गया अब तो हम लेट भी हो चुके हैं जी जी हम तो लेट भी हो चुके है और हम आपको फिर से फ़ोन किये फिर भी आप नही बोले जे हाँ हम नही आ पाएँगे नहीं जायेंगे कुछ करेंगे वो भी हम कैसे जाए हमको हॉस्पिटल में जाना था वहाँ हमको आदमी भरती है इंतजार कर रहे हैं सामान लेके जा रहे थे तो भी नहीं गये आप इंतजार किये हम बहुत ज्यादा देर तक इंतजार किये आपको फ़ोन भी मिलाये आप ना कॉल्लिंग किये ना कॉल्लिंग का जवाब दिए तो इसमें तो विश्वास टूट गया ऐसे में आप पर कभी विश्वास भी नहीं करेंगे भरोसा उठ गया ना इस तरह कीजिएगा तो मेरा भरोसा इ टूटी टूट गया आप पर से ना आप पर भरोसा करेंगे विश्वास करेंगे अब आपको नहीं अब नहीं कभी आपको आपको कहेंगे जाने से अच्छा हम दूसरे गाड़ी कर लेते तो हम उससे चले जाते टाइम से पहुँच जाते कम से कम मेरा मेरा काम तो हो जाता ओ भी काम नहीं हुआ नहीं मेरा बना हुआ काम बिगड़ गया इन्तज़ार ही करते रह गये हम समय से नहीं पहुँच पाए आप कितना बड़ा धोखा दे दिए हमको अब कभी भी आपको कॉल्लिंग नहीं करेंगे अब दूसरे अब दूसरे गाड़ी करेंगे चले जायेंगे चाहे बोल दीजिए हाँ रोड गाड़ी पकड़ लीजिए हम उसी से चले जाते रोड गाड़ी से आपको नहीं कहते नहीं जी द सुविधा के लिए आपको कहे जायेंगे तो सुविधा होगा जाने में परेशानी नहीं होगी कठिनाई नहीं होगी सुविधा होगा आने जाने में इसी चलते ना बोले थे आप उस तो आप कह के हाँ कह के तब नहीं आये आप धोखा दे दिए सुविधा बेकार हो गया उ सुविधा मेरा इससे अच्छा जे हम रोड गाड़ी से चले जाते आपको इंतजार कभी नहीं करते नहीं एथि होता आपको नही मुझे परेशानी होता नहीं धोखा धोखा मिलता इस तरह आपके इंतजार में मेरा धोखा भी मुझे मुझे लॉस भी सहना पड़ा और धोखा भी हो गया इससे भरोसा टूट गया आपका ऐसे में कभी किसी पर भरोसा नहीं नहीं होगा नहीं भरोसा किया जायेगा जी हमेशा के लिए अब धीरे धीरे भरोसा उठता जाता है अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए नहीं किसी पर विश्वास करना चाहिए पुरे उठ गया भरोसा